पयलींच्या तेंपार अशें मनोरंजन जातालें की लोक जे आसा ते आपले शेजारा वांगडा उलयतालीं कितेंय कितेंय अशें अडचण आसा जाल्यार लोकांक सांगताली खोबऱ्यो मारताली बरें तरेन एकामेका कडेन भासाभास करताली आपली कसलीय अशी अडचण आसा जाल्यार दुसऱ्यांक सांगताली तेंची जी कितेंय अडचण आसा ती लोकांक सांगताली आनी अशें तरेन चलतालें पयलीं भुरगीं जीं आसा तीं आपल्या शेजाऱ्यागेर वेगवेगळे खेळ जशे की लगोरी दोरी उड्या मागीर धांवपा धांवून लिपच्यांनी तशेंच कट्ट्यांनी अशें गड्ड्यांनी अशें वेगळे वेगळे खेळ खेयटाली पूण आतांच्या काळान जे असले हें आमकां पोळोपाक मेयणा भुरगीं जीं आसा तीं हे खेळ सामकी विसरून गेल्यात आतां थोड्याशा भुरग्यांक आमकां पोळोपाक मेयटात की फुटबॉल खेयटा क्रिकेट खेयटा जितून आमची जी कूड आसा तेजी भलायकी लेगीत बरी उरता आमी फीट एंड फायन उरता तर आतांच्या भुरग्यांचें जें आसा तें फक्त मोबायलूच मेळ्ळा आनी मोबायलाक भुरगीं इतलीं एडीक्टेड जाला की तीं अशें नाका आसलें प्रमाणांत तो वापर करतात जशें की इंटरनेटार इंटरनेटार जर पोवपाक गेलीं जाल्यार भुरगीं आपल्याक जें फायद्याचेंच आसा तें पयनात तितूंतल्यान तेंचें विचार जे आसा ते वाडटात जशे की सायबर क्रायम मागीर भुरगीं वेगवेगळे मर्डर रेप मागीर सुसायड असले तराचे पळयतात जितूंतल्यान भुरग्यांचे विचार जे आसा ते इबाडटा ताजे उपरांत भुरगीं जीं आसा तो इंटरनेटाचो खूब वायट तरेन वापर करता तितूंतल्यान जितूंतल्यान भुरग्यांचें जें मन आसा तें बदलता तेंकांय मागीर तें करूंक दिसता जशे ड्रग्स आसा जशे वेगळे वेगळे सोरो आसा भुरगीं तें पोळोन दुसऱ्याचें पोळोन शिकतात मागीर मोबायलाचो वापर भुरगीं फेसबूक इंस्टाग्राम वॉट्सएप ह्या प्रमाणान असो वापर करतात की तो खूब तांकां फायदेशीरूय जाता अ नफायदेशीरूय जाता म्हणल्यार न फायदेशीर म्हणल्यार भुरगीं आपल्याक अशें इस्कोलाचें काम आसा जाल्यार तें भुरगीं दुसऱ्यां भुरग्यांक सांगपाक शकता आपल्याक टिचरीक कडेन संवाद करपाक शकता कितेंय बरें उलोवपाक आसा फ्रेंड्सां कडेन तेंकांय बी सांगपा इश्ट इश्टिणी कडेन बऱ्या तरेन उलोवपाक शकता मेसेज करपाक शकता आपले फोटोस धाडपाक शकता मोबायलाचो जो वापर आसा ती भुरगीं हें विडियोस करता वेगवेगळे रिल्स करतात तशेंच आपले फोटो काडटात आतां खंयच्याय आमी भायल्या देशांनी गेलीं जाल्यार लोक खंय गेला खंयच्या देशांनी गेला कसल्या कडेन कसली गेमी इतिहासीक स्थळ पळयला वेगवेगळी गार्डन पळयलां जू पयलां तें म्हाका कयटा तशेंच मोबायलांतल्यान आमकां निव्ज जे आसा तो कयटा अशे तरेन भुरगीं जीं आसा मोबायल यूज करतात आपल्या मेकळ्या वेळार आनीक भुरगीं जीं आसा तीं शेजाऱ्यागेर तशेंच ग्रावंडार लेगीत खेळपाक वयता वेगळेवेगळे फुटबॉल क्रिकेट मागीर बास्केटबॉल अशें वेगवेगळे खेळ खेयटात आनीक भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं जीं आसा जीं अशीं एडिक्टेड जालां की तेंकां फकत मोबायलूच जाय आसता आतां जो भुरगो जल्मांक येता एक स म्हयन्याचो तांकां बसून इतलो मोबायलाचो आपलो वेळ असो हे करता की तीं मोबायल दाखयल्या शिवाय खाय खायना जेवनात तीं अशीं एडिक्टेड जालें आसता आनी तीं खूब वायट प्रमाणें मोबायल यूज करता पेरेंण्टसूय बी तेंचे अशे तेंकां मोबायल दितात खूब वेळ तातूंतल्यान भुरग्याचे आय सायट आसा मेंटलिटी आसा ती चेंज जाता अशें करून नफायदेशीर मोबायला खातीर जाता भुरगीं आपल्याक मेकळ्या वेळार पयलींच्या तेंपार बरे बरे वेगळे वेगळे खेळ खेयटालीं रांदून खेयटालीं तशेंच घर घर खेयटालीं वेगवेगळी रांदता तेन्ना पानां काडून माती हाडून वेगवेगळे जिनस करून अशे रांदून घरा बाजाराक म्हणून वसून नाजाल्या घर करून अशें बरें बरें खेयटाली बट आतांच्या काळान हें सगलें बदललां आतांच्या खेळा जें भुरग्यांनी पयलीं खेळिल्ली तो खेळ आतां नाच भुरगीं सारकीं अशीं एडिक्टेड जालां मोबायलाक की तांकां फक्त मोबायलूच मेयळा पुरो ती मोबायलाचेर गेम्यो खेयटात ज्यो गेम्यो आमी पयलीं ल्हानपणा आसतना खेयटालीं जशीं भायर वसून ती आतां मोबायला पासून खेळपाक शिकलां मोबायलाचेर अशीं पब जी गेम आसा जितूंतल्यान भुरगीं खूब एडिक्टेड जालां तितूंतल्या थोड्यां जाणांनी आपलो जीव लेगीत घेयला गेम जिकना म्हणोन भुरग्यांनी सुसायड केला अशें खूब तराचे जे आपलें जिवी जिवितान वायट आसा तें केलां अशें मोबायल मोबायल हो एक भुरग्या खातीर खूब एडिक्टेड तसोय मोबायलाचो बरो बी फायदो आहा मोबायलांतल्यान आमी खूब बरें कितें शिकपाक शकता इंटरनेट यूज करून आमी बरी नोलेज आमकां घेवपाक शकता तशेंच करून वेगळे वेगळे निव्ज वेगळी वेगळी नवे विचार नवे कोट्स नव्यो अशें मेसेजीस अशें स्टोरी अशें गिन्यान प्राप्त करूंक शकता बट भुरगीं जीं आसा तीं सामकी मोबायला खातीर एडिक्ट जाला आनी तीं फकत् तो बऱ्या हितून करपा परस वायट हितून चड उपेग करतात